शिवाजी शाहजी भोंसले हे एक आमच्या भुरगेपणांत वाचिल्ल्या आयकल्ल्या वा शाळेंत शिकिल्ल्या पुर्विल्ल्या आनी मध्ययुगांतल्या काळाचे भारतांतले कांय फामाद राजा जावन आसा तर ताचो जल्म एकुणीस फेब्रुवारी सोळाशें तीस सालाक जालो छत्रपती शिवाजी महाराज हे एक प्रसिद्द राजा जावन गेले ते भारतांतले राजा तशेंच मराठा साम्राज्याचे स्थापक आसले बिजापुरच्या धासळत्या आदीलशाह आदिलशाहींतल्यान शि शिवाजीन स्वताचें स्वतंत्र राज्य निर्माण करून मराठा साम्राज्याची स्थापना केली सोळाशें चवद्यात्तर साली रायगढ किल्ल्याचेर औप औपचारीकपणान छत्रपती म्हणून ताचो राज्यअभिशेक करपाक आयलो तशेंच ताचें आईचें नांव जावन आसा जिजाबाई आनी तेच्या वडिलांचें नांव जावन आसा शाहाजी राजे भोंसले

ताणें तां ताच्या ताणें कितले ताच्यो टो कमीत ना आठ सगळ्यो आठ बाय बायलो आसा तर तांचीं नांवां जावन आसा काशीबाई जाधव दुसरी गुणवंतीबाई इंगळे तिसरी पुतळाबाई पालकर चवथी लक्ष्मीबाई विचारे पांचवी सईबाई निंबाळकर सवी सक सकवारबाई गायकवाड सातवी सगुणाबाई शिंदे आठवी सोयराबाई मोहिते अश्यो शिवाजी महाराजांच्यो आठ बायलां आसलीं ताच्या मृत्युच्या नंतर मागीर शिवाजी महाराजांची जयंती आसा ती महाराष्ट्रांत शिव जयंती म्हणून साजरी केली वता महाराष्ट्रांत तशेंच गोंयांतूय बी शिवाजी महाराजांच्या जन जल्म जल्म तारखे बद्दल वाद आसल्या कारणान शिव जयंती महाराष्ट्रांत वर्सांत दोनदां साजरी केली वता तर त्या दिसा दीस भर ढोल ताशे वाजोवन मिरवणूक काडून आनी शिवा शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांक हार घालून हो कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणान साजरो केलो वता तशेंच ताच्या जिवनाच्या आदाराचेर कांय नाटकां चित्रपट अशे फामाद आसा तर कांय चित्रपटांचीं नांव नांव जावन आसा गानिमी कावा छत्रपती शिवाजी तान्हाजी द अनसंग हिरो फक्तेशी कस नेताजी पालकर बाळ शिवाजी भारत की खोज मी शिवाजी राजे भोंसले बोलतोय राजमाता जिजावू वीर शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी हे अशे कांय फामाद चित्रपट आसा जाच्या कडल्यान आमकां ताची सगळी लायफांतली लायफान जे ताच्या कितें प्रसंग घडल्या ते सगळे दिसून येता तर ह्या अशा शिवाजी राजाचो मृत्यू जो आसा तो तीन एप्रील सोळाशें अंयशीं सालाक जालो तो बी रायगढ किल्ल्याचेर महाराष्ट्रांत